हैलो हैलो हां जी हां जी अं आं ओह्दे बारै अपनी क्लॉस टीचर कन्नै गल्ल कीती तुसें एप्लीकेशन दित्ती ऑफिस बिच लिखियै कोई निं में आपूं गल्ल करनी आं ओह्दे कन्नै समस्या हल्ल करनी इक्क दौ दिन दा टैम देओ मिगी ते में उंदी टीचरें दी क्लॉस लाइयै हून पुच्छनी की तूं सलेब्स की निं कम्पलीट कीता इंदा